हम अपने बच्चों को हिन्दी में बोलना सिखाते हैं इसलिए आजकल के बच्चे हिन्दी में बोलना कम पसंद करते हैं इंग्लिस में बोलना ज़्यादा पसंद करते हैं इसलिए कि इंग्लिस में हर अप हिन्दी में कोई अपने बच्चों के इस्कूल में पढ़ाना नहीं चाहता है और इंग्लिस मीडियम में सब पढ़ाना चाहते हैं इसलिए बच्चों हिन्दी कम बोलना चाहते हैं इंग्लिस ज़्यादा बोलना चाहते हैं हम हम अपने बच्चों को हिन्दी इंग्लिस दोनों बताना चाहते हैं इसलिए कि हिन्दी में भी बोलना कहाँ हिन्दी का काम लग जाए हिन्दी में बोलना चाहिए जहाँ इंग्लिस में काम लग जाए इंग्लिस में बोलना चाहिए कहीं कहीं और भाषा ऐसे हैं कि देश में बोलना चाहिए भोजपुरी हुआ तो वो भी बच्चे थोड़ा बहुत जानना चाहिए कि हाँ हमारी देश में भोजपुरी भी कुछ भी आदमी बोलते हैं तो इसलिए अपने बच्चों को हर एक भाषा हर एक मात के बारे में बताना चाहिए कि बच्चों ये नहीं कि कोई भाषा अगर हमको हिन्दी में बोलना नहीं आ रहा है तो उनको पूरा इंग्लिस ही आ रहा है तो जब इंग्लिस में बोलेंगे तो हिन्दी मातृभाषा कहाँ हो पाएगी फिर वो इसलिए जितना भी जितना हो सके तो हिन्दी इंग्लिस और भी जितने भी भाषाऍं हैं सब प्रयोग करें अपने बच्चों के शिक्षा दें और अच्छी तरीके से उन लोग को पढ़ाऍं और बचाऍं अपने बच्चों को कि हाँ बेटा हिन्दी में इंग्लिस में कम बात किया करो हिन्दी में बोला करो इसलिए अपना मातृभाषा हिन्दी ही है और ये ओ करना चाहिए इसलिए कि हिन्दी बोलोगे तो भविष्य में सब बच्चे भी वो करेंगे फिर भी क्या हैं भोजपुरी भोजपुरी में भी सब बोल लेते हैं इसलिए आजकल के बच्चे इतने बिलियेंट हैं इतने वो हैं कि भोजपुरी बोलना तो उनको आम बात हो जाती है इसीलिए सब भाषा हिन्दी हो इग्लिस हो कोई भी भाषा हो सब भाषा बोलने के लिए सबको वो करना चाहिए